جی ہاں میں نے ایک بار ہندوستان کے مشہور ہل اسٹیشن منالی کا سفر کیا تھا مینالی قدرتی خوبصورتی سے بھرپور ایک جگہ ہے جہاں چاروں طرف برف پوش پہاڑ بہتے پانی کے نالے اور ہری بھری وادیاں ہیں جب میں وہاں گئی تو موسم بہت خوشگوار تھا ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سی تازگی کا احساس ہو رہا تھا میں نے سولنگ ویلی دیکھی جہاں سبز گھاس کے میدان اور نیلا آسمان تھا اس کے علاوہ روہتنگ پاس کا بھی سفر کیا جہاں ہر طرف برف ہی برف نظر آتی تھی وہاں کی ہوا میں ایک الگ ہی قسم کی خوشبو تھی اور ایسا لگتا تھا جسے وقت تھم سا گیا ہو میں نے خوب فوٹوگرافی کی مقامی کھانے کھائے اور قدرت کے حسین مناظر کے خوب انجوائے کیا ایسی جگہوں پر جا کر انسان کو سکون ملتا ہے اور شہر کی مصروف زندگی سے ایک بہترین بریک ملتا ہے یہ سفر میری زندگی کے سب سے یادگار تجربات میں سے ایک ہے